हमारे यहां पे साढ़े एरिया च सब तो जादा टैलीफोन ब्रैंड यूज़ होंदे ऐंड्रायड जादातर लोक ऐंड्रायड प्रैफर करदे साढ़े एरिया च क्योंकि एह् कापी इं'दी बैटरी लाइफ बी काफी शैल होंदी ते एह् जादा देर तक चलदे ऐ मतलब काफी अच्छे होंदे एह् काफी शैल होंदे एह् फोन ते में में जादा में में करनी होन्नी में आई फोन यूज में आई ओ ऐस यूज करनी होन्नी एह्दे कन्नै में बौह्त जादा स्टैस्फाई आं होर एह्दे बौह्त शैल शैल फीचर न ते जेह्ड़े लोग ऐंडरायड यूज़ करदे न उं'दे बी काफी अच्छे फीचर्स न उं'दे प्रोसैसर उं'दा प्रोसैसर बी बड़ा शैल होंदा ते ओह् ऐंडरायड बी मतलब बड़ा शैल कम्म करदा ऐंडरायड ते ऐंडरायड दा एह् ऐ कि नां एह्दी बैटरी जल्दी डाउन होंदा नां गै एह्दा नां गै एह्दा प्रोसैसर जल्दी डाउन होंदा बट आई ओ ऐस च एह् ऐ कि केह् बोलदे आई ओ ऐस च बैटरी एह्दी जल्दी डाउन होई जंदी ताइयें लोग उसी घट्ट प्रैफर करदे बट आई ओ ऐस आई ओ ऐस दी क्वालिटी ऐंडरायड कोला जादा अच्छी ऐ सारें आई ओ ऐस दी क्वालिटी अच्छी ऐ ऐंडरायड कोला ऐंडरायड कोला जादा बैट्टर फोन आई ओ ऐस ही ऐ इस लेई लोग जादा आई ओ ऐस गी प्रैफर करदे न बाकी असें एह् नोकिया आह्ला फोन बी चलाए दा छोटा जेहा बटनें आह्ला ते मोबाइल मतलब होर मोबाइल कन्नै बड़े जादा फायदे ऐं अस मोबाइल कन्नै इक दूए कन्नै गल्ल करी सकदे इ'यां मतलब कुछ बी अस इक दूए कन्नै गल्ल करी सकने उं'दे कन्नै गल्ल करी सकने ते कोई बी गल्ल कुतै दी कुतै पहुंचाई सकदे टैलीफोन कन्नै एह्दे च अस वीडियो काल बी करी सकने ते इंट्रनैट अगर अगर साढ़े कोल फोन निं होऐ ते साढ़ा कोई बी कम्म ऐ निं ऐ ते फोन च चौबी घैंटे डाटा बी आन रौंह्दा जेह्ड़ा लगातार कम्म करदा ते बैटरी खर्चदा ते अस आई ओ ऐस च बैटरी आई ओ ऐस च डाटा मती देर तक आनलाइन हैनी रक्खी सकनें ते अस ऐंडरायड च चौबी घैंटे डाटा आन रक्खगे अस ऐंडरॉयड पूरा दिन बी चलागे ते ओह्दी बैटरी डाउन हैनी होंदा बट आई ओ ऐस दी होई जंदी पर आई ओ ऐस दी क्वालिटी जादा अच्छी ऐ ओह्दा कैमरा बी जादा अच्छा ऐ ते सबतो जादा अच्छा ऐ ते जेह्ड़ा मोबाइल ऐ मोबाइल दा पैह्ला मोबाइल दा पैह्ला कम्म ते इयै ऐ कि ओह् साढ़ी गल्लां इक दूए दबारा पहुंचांदा इक दूए गी अस संपर्क करी सकनें कम्म कन्नै ते मोबाइल दा मोबाइल कन्नै अस कोई बी आनलाइन कम्म करी सकने आनलाइ न कोई शिक्षा लेई सकने आनलाइन कोई बी कम्म करी सकने आनलाइन ऐप बी चलाई सकने मोबाइल च अस ते मोबाइल च अस मतलब सानूं बड़े सारे ऐप मिली जंदे जेह्दे कन्नै अस गेमां खेलने ते घर बैठियै अस मोबाइल च आनलाइन खाना बी मंगाई सकनें अपना स्टेटस इक दूए कन्नै शेयर करी सकनें मोबाइल दा मतलब कि मोबाइल दे बड़े सारे फायदे अस मोबाइल कन्नै अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करी सकने कुछ बी शेयर करी सकने अस स्टूडैंट गी शिक्षा देई सकने ते अगर मोबाइल मोबाइल मोबाइल यूज कन्नै अस बड़ी सारी ओह् बी हैन अच्छाइयां बी हैन ते बुराइयां बी हैन अगर जेह्दे कोल मोबाइल नेईं होग ओह् इ'यां आम होई जंदा मनुष्य जियां आम जेह्दे कोल मोबाइल होंदा मोबाइल दा आदी होई जंदा मोबाइल दा इस्तमाल करदे करदे सानूं ओह्दे फायदे च नुकसान दिक्खने पौंदे इक इक दूए कन्नै जुड़ी दियां चीज़ां दसदा मोबाइल सानूं सानूं सारा कुछ मोबाइल सनांदा अस मोबाइल च इक दूए कन्नै मैसेज भेजी सकने कोई बी डाकुमैंट ऐडिट करी सकने सेव करी सकने मोबाइल च ते स्हेई नज़रिये कन्नै दिक्खेआ जाए ते मोबाइल इक मनुष्य दा बड़ा शैल ओह् ऐ फोन अविष्कार ऐ जेह्ड़ा मनुष्य ने कीते दा बड़ा शैल अविष्कार कीते दा इस पृथ्वी दे बिच्च जेह्डा इस इस दुनियां ते बिच्च मतलब सब तूं जादा लाभ दित्ते दा मोबाइल ने मोबाइल दे कन्नै मोबाइल चाहे मैंह्गा होऐ सस्ता होऐ कोई बी हो मोबाइल मोबाइल गै होंदा ते मोबाइल चाहे मैंह्गा हो सस्ता हो ओह् सारें कन्नै मोबाइल च गल्ल गै करी सकने ते मोबाइल फोन कोई बी मोबाइल फोना दा एह् ऐ कि अस मोबाइल फोन कुतै बी असानी कन्नै लेइयै जाई सकने कुतै बी उपयोग करी सकने मोबाइल फोन दा क्योंकि नैटवर्क नैटवर्क साढ़े जंगल जुंगल च नेईं आंदे नैटवर्क ते उद्धर जित्थें मोबाइल दा टावर नेईं मजूद उत्थें अस मोबाइल हैनी यूज़ होंदा साढ़ा मोबाइ ल उप्पर अस सोशल मीडिया यूज़ करी सकने सोशल मीडिया सोशल मीडिया वेबसाइट यूज़ करी सकनें सोशल मीडिया उप्पर अस फेसबुक इंस्टाग्रम ब्हटसऐप बड़ा कुछ चलान्ने होन्ने मतलब गाने सुनने होन्ने अस फोनै च गाने जां शैल अंनद लैन्ने होन्ने गाने जां वीडियो दिक्खने होन्ने गेम खेलियै खेलने होन्ने वीडियोस बनाइयै पैसे कमाई सकने अस मोबाइल उप्पर ते इंट्रनैट दी मदद कन्नै होर बी अस बड़ा किश करी सकने नैविगेशन ऑपशन दी मदद कन्नै अस मतलब एहदे च रस्ता बी दिक्खी सकने कि ओह् सानूं कु'त्थें पहुंचा दा ऐ कु'त्थें नेईं इ'यां अस इ'यां अस कोई बी करोड़ों ला करोड़ों करोड़ों कम्म करी सकने मोबाइल च मोबाइ ल च अस कुछ बी करी सकने करोड़ों कम्म करी सकने ते मोबाइल इक कंप्यूटर मोबाइल इक छोटा कंप्यूटर आंह्गर कम्म करदा एह्दे बाद च बी लोकी जेह्ड़े बिज़नस करदे उं'दे च बी काफी फायदे दिंदा आनलाइन चीज़ां आनलाइन कर्मचारी अपने आनलाइन ब्रैंड़स पाई सकदे मोबाइल च जिंदे कोला दूए लोक उनेंगी खरीदी सकदे ते एह् सुरक्षा एह् लोकें गी शिक्षा बी प्राप्त करदा ते पर्सनल सिकयोर्टी सिकयोर्टी बी पैदा करदा फैशन फैशन फैशन आस्तै बी मोबाइल बड़ा शैल ऐ मोबाइल अज्जकल फैशन दा पैह्ला नांऽ गै मोबाइल ऐ जेह्दे जेह्दे हत्थ च मोबाइल होग ओह्दे ओह्दे कोल शैल फैशन आह्ला ओह् होना ते जेह्दे कोल ओह् होग जेह्दे कोल फैशन होग ओह्दे कोल मोबाइल शैल होना ते जेह्दे कोल ओह् होग जेह्दे कोल मोबाइल नेईं होग ओह्दे कोल फैशन दा कोई ओह् निं होना ते अज्ज कल लोक सारे लोक मतलब कि फैशन गी कंपेयर करदे मोबाइल गी दिक्खियै ते मोबाइल दे पिच्छें शैल मोबाइल मोबाइल च अपातकाल मतलब मोबाइल च मदद बी मंगी सकदे जियां जियां अस कोई ओह् करने होन्ने मोबाइल कन्नै अस कुछ बी करी सकने मो मोबाइल च अस अगर कुसै दुविधा च फसी गेदे तां अस मोबाइल मोबाइल कन्नै उसी फोन करी सकने कोई दुर्घटना होई जाए ते अपने घरे आह्लें गी सनाई सकने कुतै रस्ता भटकी जाएं ते अस मोबाइल च फोन करी सकने ते मतलब कि काफी अच्छे अच्छे ब्रैंड ऐ मोबाइल दे ते मोबाइल जियां सानूं नोकिया सैमसंग सैमसंग दी बैटरी लाइफ बी काफी अच्छी ऐ उं'दा बॉड्डी फीचर्स सब कुछ उं'दे बॉड्डी फीचर सब कुछ शैल ऐ ते ते जेह्ड़ा ऐं आ अज्ज कल अज्ज कल सारें लोकें ते आई फोन लैते दे होंदे ते मोबाइल फोन च मोबाइल दे काफी अच्छे ब्रैंडस ऐ जियां सैंमसंग ओपो बन प्लस दी बी काफी अच्छी क्वालिटी ऐ जियां वीवो सैमसंग बन प्लस एह् सारे मोबाइल न ते इन सारे मोबाइलस एह् ऐं बट एह् सारे मोबाइल एह् जेह्ड़ा ऐंडरायड ऐ ओह् सारें मोबाइल बी फेल करदा ऐंडरायड सारें मोबाइल गी फेल करदा ते जेह्ड़ा ओह् ऐ ओह् ऐंडरायड सारें मोबाइल गी फेल करदा ते जेह्ड़ा केह् बोलदे टैलीफोन ब्रैंडस टैलीफोन ब्रैंडस इस च सब तो मैंह्गा टैलीफोन ब्रैंड इ'यै बिकदा ऐ आई आई फोन जादा लोग प्रैफर निं करी सकदे क्योंकि एह् जादा मैंह्गे होंदे क्योंकि अगर सब तूं जादा ब्रैंड हायैस्ट ऐगजॉमनी सैमसंग रियलमी वीवो अज्जकल मैक्सिमम लोकें ऐगजॉमनी फोन लैते दा होंदा नंबर बन फोन सैमसंग गलैक्सी बन प्लस नाइन होर अगर हम होर अगर अस मोबाइल फोन दे ब्रैंड दी गल्ल करचै ते ब्रैंड एह्दे फीचर्स बी बड़े शैल ऐ फीचर आई फोन दे फीचर एह् ऐ कि आई फोन च दी आई फोन दी बैटरी हैल्थ कुछ जल्दी डाउन होई जंदी पर आई फोन दे फीचर्स दी एह् गल्ल ऐ कि ओह् कुतै कदें बी फोन हैंग निं होंदा ते ओह्दी कैमरा क्वालिटी बी काफी अच्छी ऐ ते ओह् फोन बड़ा स्मूथली चलदा बाकी टैलीफोन ब्रैंडस कोलों ते बट साढ़े एरिया च प्रैफर करदे लोग मतलब कि ऐंडरायड गै यूज़ करदे ते में ते ते में ते भाई आई फोन कन्नै जादा सैटिस्फाई आं क्योंकि एह् साढ़े कोल हैनी होंदा बस अगर अस एह् बट एह् जेह्ड़ा फोन साढ़े कोला जादा सैटिस्फाई नेईं होंदा अगर अस अगर अस ऐंडरायड यूज़ करने आं ऐंडरॉयड बी काफी अच्छा ऐ ऐंडरॉयड दा एह् ऐ कि अस उसी अस पूरा दिन बी चलागे ओह्दी बैटरी लाइफ जादा होंदी बट आई आई फोन दी बैटरी जल्दी डैड होई जंदी ऐ बट ओह् जादा बट ओह् जादा फायदा दिंदा सानूं सानूं आई ओ आई ओ ऐस कन्नै जादा फायदा थ्होंदा अज्ज कल दे मैक्सिमम बच्चें न जादातर बच्चे आई ओ ऐस गै चलांदे आई ओ ऐस आह्ला फोन गै चलांदे क्योंकि एह्दे फीचर्स ओह्दे च गेम खेलने दा बा बड़ा मज़ा आंदा ओह्दे च अस पब्जी खेलने होन्ने जेह्ड़ी सानूं बड़ी शैल लगदी सब तो जादा जेह्ड़ा सब तो जादा मज़ा सानूं पब्जी खेलने दा आंदा जिसलै अस पब्जी खेलने होन्ने ओह्दे बाद ओह् ऐंडरायड च अस पब्जी खेलने होन्ने जिसलै ऐंडरायड फोनै च सैमसंग गलैक्सी वीवो ऐग़जोमी रियलमी इं'दे च इं'दे च जिसलै अस पब्जी खेलने होन्ने ते ओह् फोन साढ़ा हैंग करदा बट अगर अस आई फोन च खेलचै ते साढ़ा कोई फोन हैंग निं करदा साढ़ा फोन बिलकुल स्मूथ चलदा ते ताइयें सानूं आई फोन बड़ा जादा प्रैफर करदा क्योंकि ओह् सानूं शैल लगदा ते मिगी ते आई फोन चलाने दा बड़ा मज़ा आंदा में आई फोन च गेम बी खेलनी होन्नी ब्हटसऐप च चैटिंग करनी होन्नी मिगी बड़ा मज़ा आंदा आई फोन चलाने दा